हल्लो हा हल्लो मुंहिंजो हिकु मकान बिकाउ आहे त तव्हां हुनखे ख़रीदण में इच्छुक आहियो असांजो मकान जरारा रोड बसेरा बिहार कोलोनी में आहे हा इहो असांजो पूरिब फेस में मकान आहे हा हुनजो फ़ेसिंग पूरिब आहे ईस्ट फ़ेसिंग अठ औ स्क्वेर फ़िट जो मकान आहे हज़ार स्क्वेर फ़िट अठ सौ स्क्वेर फ़िट ज़मीन आहे कंस्ट्रक्शन हुन में हज़ार स्क्वेर फ़िट आहे असां हुनखे अठटीह लखे में सेल कयूं था जी न असांजो आर सी सी पिल्लर बेस ते मकान ठहियल आहे असां सिरां अव्वल सिरां लॻायूं आहिनि हिक नम्बर जी हुनजो पूरो स्ट्रक्चर इलाही बढ़िया मज़बूत मटीरियल यूस थियल अथव कोयले सां कोयले सां पचल सिरां लॻायूं आहिनि गोल्ड बठे जी

हा हुन हुन हुन मां ई हुन मां ई ठाहियो आहे हा हा हुनखे ई लॻायो आहे हुन में असां ॿियो मटेरियल बि सभु सुठो हा उहो जेकी थोरी बहुत गुंजाइश थींदी असां तव्हांजे लाइ करे रखंदासीं फ़ुल फ़ुल मैनटेन बसि हुन में सैनेट्री जो कमु थोरो सो बाक़ी आहे और कुझु न नलका और फ़िटिंग न लॻियल आहे ॿियो वाशबेसन और कमोट वग़ैरह उहो असां तव्हांजी चॉईस सां लॻाईंदासीं जीअं तव्हां चवंदव तव्हां पंहिंजी पसंदि जा लॻिवाए सघंदा आहियो बाक़ी पेंटिंग वेंटिंग सभु फ़स्ट क्लास हिक नम्बर जी पेंटिंग बिजली सभु कमु थियल आहे ॿीं काई बि हुन में दिक़त परेशानी न आहे हा हुन ते लोन पास थी वेंदुव सभु करायल आहे हा कंहिं बी बैंक मां लोन कराए सघो था हा हा कंहिं बि सरकारी गोर्मेंट बैंक प्राइवेट बैंक जंहिं मां चाहियो उन्हीअ मां लोन थी थो सघे जॾहिं जॾहिं जॾहिं तव्हां चयो असां तव्हांखे वठी हलंदासीं मकान ॾेखारण जे लाइ हा हा ठीकु आहे न न बसि ॿारहें टीह विच जो टाइम रखी वठो असां तव्हांखे मकान ॾेखारींदासीं हा न टीह में त न थी पाइंदो छो कि तव्हां हाणे मटेरियल बि सुठो खपे माण्हूअ खे मां मटेरियल हुन में लॻायो आहे सभु हिकु नम्बर जो न बिल्कुलु लॻियल आहे हो असां तव्हांखे चेक कराए था सघऊं अव्वल सिरा लॻियूं आहिनि पेंटिंग हिक नम्बर जी थी आहे वायरिंग हिक नम्बर जी थी आहे उहो सभु तव्हांखे असां तव्हां खां ब्यानो वठण खां पहिरों असां तव्हांखे पूरो मटेरियल चेक कराए था सघूं उहो फ़ाल सीलिंग वग़ैरह सभु थियल आहे समर सिविल पम्प लॻियल आहे सॼी सुविधाऊं अथव सीवर लाइन अञा काने अञा सेफ़्टी टैंक आहे रोड वग़ैरह रोड लाइट वग़ैरह सभु अथव नगर निगम सुविधा अथव अञा सीवर सुविधा कोन आई आहे उहो बि इलाही जल्दी अची वेंदव उहो टैम्पो रोड बसि मुश्किल सां ॿ सौ टे टे सौ मीटर जी रेंज ते तव्हांखे टैम्पो और हा हा पंधु वॉकिंग डिसटंस आहे दो तीन सौ मीटर जो हा हा पुॼी सघे थो हा ठीकु आहे मंगल जो टाइम रखी वठो

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु राम राम जय झूलेलाल